वस्त्रके बात भेलौ जे जब भी पारम्परिक अवसर पर कोइ कार्यक्रम भेलौ तऽ ओहेमऽ जे नर्तकीसभ रहलौ नऽ नृत्य करलकौ तऽ बहुत तरह तरहके वस्त्र रहलौ जाहिमऽ छै कि एक जे जादातर लोग न जादातर नर्तकी न पिहिनलको ओ एक साड़िया भै गेलय जेना अऽ ओकरा सीधा भाषामऽ कहियै तऽ साड़ी साड़ी कहैत छै लोग साड़ी भै गेलय साड़ी लोग पहिनकऽ लोग डान्स करैत छै बहुत अच्छा लगैत छै साड़ी मऽ जब लोकनृत्य होइत छै तऽ आ जहाँ तक गहना सभके बात भेलऽ तऽ गहनामऽ तऽ जब भी बात आयल तऽ इहाँ कङ्गन लगयकऽ झुमका लगयकऽ या जे छै बहुत तरहकऽ गहना रहलहुँ जेकि लगेलकौ तऽ नर्तकी जे छै बहुत अच्छा लगलहुँ बहुत अच्छा नृत्य भी लगलहुँ हऽ ओकर ओकर बहुत अच्छा परफॉर्म भेलौ जबकि साड़ी ईसभ गहना एकदम पिहिन ललकौ तऽ बहुत अच्छा लगलौ देखयमऽ